ہندوستان میں مینلی تین موسم ہیں پہلا سردی اس دوران بہت زیادہ سردی پڑتی ہیں لوگ اپنے بدن کو گرم کرنے کے لیے گڑم کپڑے پہنتے ہیں اس موسم میں سرسوں کے کھیت ہوتے ہیں جس میں سرسوں کے پھول لگے ہوتے ہیں اس دوران ہمیں سرسوں کے کھیت گھومنا اور دھوپ میں بیٹھ کے گرم گرم چائے پینا مجھے بہت زیادہ پسند ہے ٹھنڈ کے موسم میں دیگر کھیل کھیلتے ہیں جس سے ہمیں گرمی حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف بات کی جائے تو ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھنے والی موسم ہیں وہ ہے گرمی اس دوران بہت زیادہ گرمی پڑتی ہیں اس دوران لوگ دیگر پھل اور دوسری چیزوں کے شوقین لوگ اس موسم میں پھل کا اس موسم میں آم اور تربوز نہایت ہی مقبول پھل ہیں اس موسم میں لوگ اس پھل کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ انہیں تھوڑی ٹھنڈک حاصل ہو جائے ہندوستان میں گرمی کا موسم بہت زیادہ قہر ڈھاتا اور پھر بھی گرمی کے موسم میں لوگ ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا سوئمنگ پول میں نہانا ندیوں میں نہانا اس طرح کے شوق رکھتے ہیں اور یہ بہت مزہ آتا ہے تو اسی طرح ہندوستان میں برسات موسم بہت ہیں میں برسات کے موسم کے دوران بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس دوران کئی کئی دنوں تک بھی بارش ہوتی رہی ہے اس موسم میں لوگ پکوڑے کھانا چائے پینا اور بارش میں نہانا پسند کرتے ہیں